मां अशोक जेसवाणी थो ॻाल्हायां मां चेटीचंड जे मेले में वयो होमि त हुते हिकिड़ो मस्त ॻाइण जो कॉम्पटीशन थी रहियो हुयो उनमें मूंखे ॾाढो मज़ो आयो गाइकु कलाकार गाना पिया ॻाइन ऐं ॿियूं छोकरा छोकरियूं उते डांस पिया कनि उन प्रोग्राम में मूंखे ॾाढो मज़ो आयो चेटीचंड जे मेले में ॾाढी रौनक लगी पई हूंदी आहे राति जी रोटी बि हूंदी आहे खाई करे पोइ अची करे असीं सुम्ही पवंदा आहियूं जय झूले